مئو جس طریقے سے ایک صنعت کے کام میں معیشت میں بھی بہت آگے ہے ایک مانچیسٹر کے نام پہ جانا جاتا ہے اُسی طریقے سے ادب اُردو ادب کے حوالے سے بھی مئو کا بہت بڑا نام ہے کچھ شاعر یہاں کے بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں اور اِس کو شہرے ہُنر ورا کے نام سے بھی جانا جاتا ڈاکٹر شکیل صاحب کی کتاب ہے اُس کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتائیں تو ہاں یہ سچ ہے کہ ہمارا مئو شہر جس طریقے سے صنعت کے معاملے میں پوری دُنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے اُسی طرح سے ہمارا مئو شہر شہرِ ہنورا ہُنرورا بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر الحمد للہ بہت عظیم عظیم شخصیتیں جنم لی اور ایک نمایاں کام کیا ہے ہمارے مئو شہر میں کچھ نام ایسے ہیں جن کو پوری دُنیا میں لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں اور اُن کے تعلق سے لوگوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ فضا اِبن فیضی اثرانصاری ماہرعبد الحی اور ایم نسیم اعظمی یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے مئو شہر میں ایک نمایاں کام انجام دیا ہے فضا اِبن فیضی کے تعلق سے تقریباً میرے نالج میں جہاں تک ہے کہ تین چار لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اثر انصاری کے نام پہ بھی پی ایچ ڈی ہوئی ہے اور ایم نسیم اعظمی ایک اچھے قلم کار تھے جنہوں نے تقریباً ساٹھ سے ستر کتابیں ادب کے تعلق سے تحریر کی ہیں اور خاص طور پہ میں ڈاکٹر شکیل اعظمی کے تعلق سے بتانا چاہوں گا کہ تقریباً چھ کتابیں اُن کی منظرِ عام پر آچُکی ہیں اور اُنہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مئو شہرِ ہُنر ورا کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اُس میں یہاں کے ادب کے تعلق سے اُنہوں نے لکھا اور پہچان کرائی یہاں کے شعراء اور ادب کی ایم نسیم اعظمی کی بھی اُنہیں بھی اپنی ایک کتاب میں مئو کے شعراء اور ادب کے تعلق سے بہت ہی تفصیل سے لکھا ہے اور بہت بہتر کام کیا اُنہوں نے اور فضا اِبن فیضی تو خیر الحمد للہ ہیں ہی وہ اور اثر انصاری ہیں اِس وقت ہمارے موجودہ حال میں محترم سردار شفیق ماہر عبد الحی صاحب اور گمان انصاری اور اسلم ایڈوکیٹ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے شاعری کے میدان میں اور ادب کے میدان میں ایک نمایاں کام انجام دیا ہے اور مئو شہر کے علاوہ قرب و جوار کے لوگ بھی اُنہیں بہت اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں ادب کے تعلق سے جہاں تک ہے تو نوجوان طبقوں میں دانش اثری کا نام بہت ہی اِس وقت جانا اور پہچانا اور معروف نام ہے اور بہت ہی بہتر طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں ہمارے مئو شہر میں تقریباً شعراء کی تعداد سو سے زیادہ ہے اور نثر لکھنے والوں کی تعداد تقریباً آ پندرہ یا سولہ لوگوں کی ہے یہاں شاعری کا ذوق بہت ہی بُلند ہے لوگوں کا یہاں پر نشستیں ہاں مہینے میں منعقد ہُوا کرتی ہیں تو چار تنظیمیں ایسی ہیں جو ماہ بہ ماہ منعقد کیا کرتی ہیں اُن میں سے بزمِ تعمیر اُردو خاص طور پہ ہے جو کہ بلا ناغہ ہمیشہ اپنی نشستیں منعقد کیا کرتی ہیں بزمِ اُردو ہے بزمِ شعر و ادب ہے اور ایک نئی بزم ہے بزمِ روحے ادب تو اِس طریقے سے شاعری مئو میں عروج پر ہے اور یہاں پر ادب کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ آرٹ سائڈ سے یعنی اُردو ادب کے تعلق سے یہاں پہ تعلیم بہت زیادہ حاصل کی جاتی ہے اور پھر یہاں پہ مدرسوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے تو جس کا اثر ہم بہت زیادہ رہا لوگوں پر کہ لوگ ہمیشہ ادب سے اُردو ادب سے جڑے رہے لوگ مذہبی تعلیم سے جڑے رہے اور مدرسوں میں بھی الحمد للہ اب پہلے جیسا نظام نہیں رہا اب اُردو ہندی انگریزی سائنس میتھ سب چلایا جاتا ہے اور اُردو ادب کا باقاعدہ ایک شعبہ ہُوا کرتا ہے اور پھر یہاں پر منشی مولوی جو اُردو آ عربی فارسی بورڈ کا امتحان ہوتا ہے تو تقریباً ہزاروں طلباء اِس امتحان سے جڑے ہوئے ہیں تو اِس حساب سے مئو شہر میں ادب سے بہت گہرا اور پُرانا تعلق ہے لوگوں کا اور مشاعرے بھی سال میں ایک دو منعقد ہو ہی جاتے ہیں تو اِس یہاں کے لوگوں کا ذوق بہت ہی بُلند ہے اور با ذوق اور با شوق لوگ ہیں جو اُردو ادب سے گہرا تعلق رکھتے ہیں پیار کرتے ہیں اور اِس تعلیم میں بھی ہمارے مئو شہر کے بچے مختلف میں یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو گرییشفن ہیں ایم اے ہیں ایم فل ہیں پی ایچ ڈی ہے اور فارسی ادب میں بھی بہت سے لوگوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہیں تو اِس حساب سے ہمارے مئو شہر میں تعلیمی معیار ہمیشہ بُلند رہا ہے اور اِس وقت اور زیادہ ہے کیوں کہ اب تعلیم ہی ایک ایسا چارہ ہے جس سے ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں